आँगनमे जाहिमे लत्तीसभ लगबै छी बाग़वानी लगबै छी फूल से पहिने कोरिक बिया पहिने राखय परै यऽ राख़िक तब एक महीना दू महीना राखलहुँ तकर बाद फेर समय भेल तऽ ओ कोरिक फेर बिया गिरेलहुॅं ओ जब जनमल तब उपटाके अलग के पौधा लगेलहुॅं लगेलहुॅं तऽ ओहिमे पानि साँझ भोर साँझ भोर देलहुॅं पैघ भेल तब कोरि पर आयल तब कनिटा छाहैर कएलहुॅं तऽ ओ फुलायल तऽ ओ सुबहके फुलायल तऽ साँझकेॅं सुबह साँझ अपन सुबहके अपन तोरिक राखलहुॅं तब भगवतीके फूल चढ़ेलहुॅं भगवान लग गेलहुॅं पूजा पाठ कएलहुॅं आ लत्तियोमे छै से लत्तियो लगबै छियै तब हमरासभके बिया फुलै देलहुॅं ओकर तब जाके बिया गिरेलहुॅं ओकरा जनमल तऽ ओकर पौधा फेर लगेलहुॅं पर फ़रल तब सब्ज़ी साग भेल खयलहुॅं